हमने एक दुकान से गर्मी के समय में राधेश्याम की दुकान से एक कूलर खरीदा था और उस कूलर को अपने घर पर लेकर आया फ़िर उसको चलाया कुछ दिनों तक बहुत अच्छा चला फ़िर बाद में बहुत मतलब उसकी स्थिति खराब हो गई वह अच्छे से चल नहीं रहा था और काफ़ी महँगा था ज़्यादा बजट का था चार हज़ार पाँच हज़ार का चार हज़ार रुपये का था और मैंने उसका कंप्लेंट किया बट वह वापस नहीं कर रहे थे उसको मतलब ले नहीं रहे थे इतना मतलब मिन्हत किए थे कूलर सोचे की मंगा लेंगे गर्मी में अच्छे से हवा लेंगे लेकिन कूलर बिगड़ गया और अच्छे से हवा नहीं दे रहा है उसमें से आवाज़ आने लगी थी कटकटाने की तो यह सब चीज़ों की समस्या होने लगी तो इसीलिए हम रिटर्न कर रहे थे तो वापस नहीं ले रहे थे तो ऐसी बात हैं